तऽ हमरा सबकिछु आनिके देलथि जे पेन्टिंगके सामान होइ छै से हमरा देलथि आनिके पेन्टिंगमे सामान तऽ लगय छै कजिया लगय छै रङ्ग लगय छै बहुत किछु लगय छै ओहोमे सभटा आनि कऽ देलथि हमर छोटका भाय जे छलथि सेहो बहुत सहयोग कयलथि जे नहि अहाँके हैत नहि हम कहलियै हँ हैत जरूर हैत तऽ ओहो बहुत सहयोग कयलथि तऽ हम बनेलहुँ बनेलहुँ तऽ सरके देखऽ देलियनि सर बहुत प्रसन्न भेलथि नहि अहाँके कहय छलहुँ नहि हैत लेकिन बहुत बढ़िआँ भेल अहाँके किछु इनाम भेटबाक चाही

तऽ विद्यार्थियो सब ओतऽ सब खुश भेलय जे नहि अहाँके नहि हैत लेकिन भऽ गेल तऽ बहुत नीक विद्यार्थी उमर छै